मुंहिंजो पसंदीदा खेलु बैडमिंटन आहे मूंखे बैडमिंटन खेलण ॾाढो खेॾण ॾाढो वणंदो आहे मां जंहिं महिल फ्री थींदी आहियां शाम जो त पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे साहेड़ियुनि सां बैडमिंटन खेलण पारिक में हली वेंदी आहियां मूंखे खेॾण ॾाढो पसंदि आहे ॾिसण बि पसंदि आहे खेॾण बि पसंदि आहे पर ॾिसण सां ख़ाली ख़ुशी थींदी आहे अड़े इहे खेॾनि था उहो खेॾनि था हिन खटियो हुन खटियो त खेॾण में अलॻि ई मज़ो आहे हुन में एक्सरसाइज़ बि थींदी आहे ॿारनि खे बि मज़ो ईंदो आहे कि मम्मी असां सां गॾु खेॾे थी साहेड़ियुनि सां गॾु खेॾण में बि मज़ो ईंदो आहे ऐं एक्सरसाइज़ जी एक्सरसाइज़ थी वेंदी आहे बाहुनि जी खेॾण जी स्माइल जी सभिनी जी इनकरे मूंखे बैडमिंटन खेलण ॾाढो वणंदो आहे बैडमिंटल ॿारनि जो बि शौक़ु आहे ॾिसी ॾिसी हिक ॿिए खे असां चारि ॼणा खेॾू चारि ॼणा ॿिया अची वेंदा आहिनि खेॾण लाइ इनकरे मूंखे बैडमिंटन ॾाढो वणंदो आहे असां सभु मिली करे पाड़े में बैडमिंटन खेॾंदा आहियूं वॾा अलॻि सां नंढा ॿार अलॻि सां ऐं ॿ टे ॼणा वॾा वेई करे इंजॉए कंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि कि कीअं खेॾनि था कीअं कनि था इहे सभु खेॾु असांखे खेॾण खपेनि असांखे खेॾण खपेनि जीअं असां खेॾंदासी तीअं ॿार बि असांखे ॾिसी ॾिसी सिखंदा ऐं अॻियां पीढ़ी बि ॾिसी ॾिसी सिखंदी कि इहे सभु शयूं असांजे लाइ ज़रूरी आहिनि ख़ाली फोन ई ज़रूरी काने